जेह्का मिगी कोश्चन आए दा ऐ अगर थुआढ़े ग्रांऽ दे बिच्च कोई कुत्ता बड्डी जा कुसै बन्दे तां केह् करना चाहिदा मेरे स्हाबै कन्नै सारे हा पैह्ली गल्लबात इत्थै औंदी ऐ कि जेह्का तुसें जिन्ने बी कुत्ते रक्खे ने थुआढ़ी रिस्पान्सिबिलिटी थुआढ़ी जिम्मे जिन्ने बी जिम्मेदारी बनदी थोआढ़ी के उ'नें कुत्तें तुसें अपना टीका लोआना चाहिदा सेफ करने चाहिदे कुत्ते हलका कशा हलका कशा सेव करगे तां अग्गें बन्दा बचग अगर अगर तुसें कुत्ता ओह् करी ओड़ेआ तां हलक कुत्ते गी चढ़ना गै इयां अगर तुसें इयां कुत्ते गी अगर अवारा जान दित्ते हे गे ते लेकिन उं'दी केयर करो कि उनें टीका टूका लोआई उड़ो ते अगर वाई दफा कुसै बन्दे दी बड्डी छुड़ेआ में मन्ना'रना अगर कुत्ता ऐ उसी हलक ते होंदा गै ऐ अगर उन्नै बड्डू ओड़ेआ तां उसी तुस जल्द शा जल्दी उसी तुस ओह् करो बड़ी अच्छी तरीके दे मेडिकल ओह् बने दे ओह्दे आस्तै टीके दा कारण बना बन्दा बडी बड्डी चीज ऐ कुत्ता बड्डी गेआ बन्दा मरने तकर पुज्जी जन्दा ओह्दा सेफ्टी स्टेप बड़े अच्छे मेडिकल स्टोरे जाइयै तुस टीके लोआई सकने ओह्दे कारण आखदे मेरे स्हाबें न पंज सत्त टीके होंदे तुस यूज करी सकने ओह्दे कारण बन्दा बन्दे गी तुस अच्छी अच्छियां चीज़ां खाने ई प्रोवाइड करी सकने जेह्कियां बड़ा अच्छा ग्लूकोस बगैरा अच्छा बोह्त ऐ ओह्दे कारण बन्दा थोह्ड़ा सेफ रेही सकदा